इस्कुलमे पेंटिंग सिखला लेल बच्चासभ सीखै छथिन पेंटिंगसभ तऽ ओ बच्चासभके अनुभव ई होइ छै हमरासभके कि कोइ भी तरहके इजी इजी जानवरके जैसे हाथी भऽ गेलखिन तऽ हाथीके पेंटिंग अगर बनबै छी तऽ बच्चासभ पहिल बेर देखै छथिन आओर सीखै छथिन आओर या आमके पिक्चर बनबै छी चित्र बनबै छी पेंटिंग बनबै छी तऽ ओसभ बच्चासभ बनबयके लेल धीरे धीरे सीख लै छै तऽ ओकरा बाद फेर नीक लगै छै कि हँ हम आम बनबयके लेल या हाथी बनबयके लेल घोड़ा बनबयके लेल सीख गेलहुँ अइसन एहि टाइपके बनि सकै छै हाथी या आम बनि सकै छै तऽ ओहिना धीरे धीरे तिरङ्गा भारतके तिरङ्गा बना लै छै लोक फिर धीरे धीरे अहिना पेंटिंग सीखैत सीखैत तऽ आओर आसान भऽ जाइ छै तऽ ओ बच्चासभके जे चीजमे रुचि भऽ जाइ छै जे पहिल बेर बनबै छै जे आसान रहै छै बच्चासभके लेल ओसभ बच्चासभ बनबै छै ओकरा बाद फेर बच्चासभके खुशी होइ छै हमरोसभके खुशी भेल कि हँ बच्चा करि सकैए आ जे चीजमे नहि भऽ पबै छै ओकर बतबय लेल पड़ै छै ओकर बाद बतबयके लेल धीरे धीरे बच्चा सीख लै छै ओकरा बाद फेर जाहि जाहि चीज बनबयमे रुचि होइ छै फिर इस्कुल कॉलेज भऽ गेल सड़क भऽ गेल नगर भऽ गेल समुद्र भऽ गेल पहाड़ भऽ गेल ओसभ हल्का हल्का चीजसभ बनबैत बनबैत तखन मतलब आदमी सभ बनबै छै